जय झूलेलाल डिजी डिजीटल कला जे बारे में सोचियो वञे त डिजीटल कला आहे त घणी फ़ाइदेमंदु जेको इंसानु शयूं ठाहींदो हुओ पहिरियों घर में मींस की मिटीअ जा बासण ठाहींदो हुओ लकिड़े मां कारीगरी कंदो हुओ या मंदरनि में बि ॾिसंदो त केॾी कारीगरी आहे आहे उहा इंसाननि जी कला पर हाणे डिजीटल जे द्वारा उनखे और आकर्षित कयो वियो आहे करे सघूं था ॿिन्हिनि खे समानु छाकाणि ॾिजीटल ठाहिणु वारो बि हिक मनुष्य ई आहे डिजीटल जे थ्रू असां घरु वेठे बिल था भरे सघूं घरु वेठे टिकट बुक थी थी वञे ऐं घर वेठे ई अगरि नारी कुझु बि जेका उनजे कला आहे उहा यूट्यूब जे हुन माध्यम सां बि मींस की करे थी सघे हुन मां आवक प्राप्त करे थी सघे त कला त ॿई समान ई आहिनि छाकाणि डिजीटल कला बि मनुष्य ई ठाही आहे जय झूलेलाल